आं जी सर बोलिये जी सर केह्ड़ी वीडियो एडिट कराई ही तुसें अच्छा आं समझ लग्गी सर आं जी केह् होया सर नेईं पसंद आये कोई निं सर अस थुआढ़ी वीडियो परतियै एडिट करगे ते अस मतलब की पूरी कोसइश करगे की अस थुआढ़ी वीडियो होर शैल करचै जे थुआढ़े कोला नेईं होई पाई तां थुआढ़े पैसे जेह्ड़े रिफंड करी देगे पैसे जिन्ने बी रिफंड करी देई दित्ते दे न कोई निं सर अस इत्थें अपने कोला जेह्ड़ी में कीती ही लेकिन ओह् जेह्ड़ी ना साढ़ी गै गलती ऐ कोई ना अस री एडिट करगे ते बेह्तर एडिट करगे ते अगर थाह्नूं नेईं पसंद औग ते अस थुआढ़े पैसे बापस करी ओड़गे जिन्ने बी लैते दे होङन होर अस मतलब अगर बेहतरीन एडिट करगे ते सानूं अस दौ दिन च करी देगे एडिट करियै स्हेई नेईं सर साढ़ी बजह कन्नै थुआढ़ा टाईम वेस्ट होया थुआढ़े कोला कोई एक्स्ट्रा चार्ज निं लैगे फ्री ऑफ कॉस्ट करगे ठीक ऐ सर ठीक ऐ